हमसब खाना अपनेसँ बनबै छलिए हमसब कहूँ इसकुल उसकुलमे नहि सिखले हतिए हमसब अथी तऽ अपना माइबापके देखिकऽ जे हमरा सबके घरमे खाना बनाबै छलिए महतारी बाप बहिनसँ जे अपना सिखले छलिए हमसब अपना अइली तऽ अपना ससुरामे खाना बनाबै छली जतना खाना हमरा सबके जे प्रकारके खाना बनै छलिए तऽ सब अपनेसँ बनाबै छलिए हमरा सबके कोइ नहि सिखेलकै अपनेसँ देखिकऽ घरके आओर देखिकऽ बनाबै छलिए बड़ा नीक खाना हमसब अपनेसँ बना लै छलिए हमसब अपनेसँ बालबच्चा जे बोललक जे इच्छा मन भेलक से अपनेसँ बना लै छलिए आओर परब त्योहार हइ पूजा पाठ तऽ कोइ हमसब इसकुलमे सीखिकऽ नहि आएल छलिए हमरा सबके कोइ नहि सिखैले छलिए हमरा सबके जे माँ माइ दाइ बाबा पुरखा जे करिके आएल छलै हमसब देखले छलिए अपना घरमे परिवारमे वएह सीखिकऽ हमसब अपना पूरा करै छलिए हमरो सबके संस्कार सीखिकऽ हमरो सबके बालबच्चा ओहि पूजा ढङ्गसँ अपना पूजा पाठ करतै ओहिसँ संस्कार सीखिकऽ हमर सबके बालबच्चा करितै छलै हमसब इएह अपनेसँ सीखिकऽ हर चीज अपने व्यवहारसँ करै छलिए